जी हाँ इतिहास में मुझे अपने क्षेत्र में जिस संघर्ष और संघर्ष से जुड़े इस युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो महरानी लक्ष्मी बाई के बारे में जानकारी मिलती है ग्वालियर शहर से पास में ही झांसी शेहर है जिसकी रानी महरानी लक्ष्मी बाई हुआ करती थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते समय अपने प्राण निझावर कर दिए उन्होंने अंग्रेज़ों को सुनने में आता है कि उन्होंने धूल चटा दी थी उन्होंने अपने घोड़े चेतक के साथ युद्ध किया और आख़री समय में उन्होंने ग्वालियर के क़िले से छलांग लगा कर जान बचाने कि कोशिश की जिस में स्वर्ण रेखा नाली में आने के बाद उन्हें अपने जीवन का बलदान दिया